हलो आप कौन बोल रही थी हाँ हाँ जी बोलिए

नमस्ते नमस्ते आप अपना नाम थोड़ा बता देंगे ओह सुमन हाँ हाँ मैंने पहचाना जी मैं समझ सकती हूँ मुझे भी कुछ पता चला था बाक़ी टीक्चर्स से कि आपको बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या आपने उनके बच्चों बच्चों के पैरंट्स से बात किया जी तो आप ना कल स्कूल में जा के उन बच्चों से बोल दीजिए कि अगर वो दूसरी बार और एक बार मतलब शरारत करेंगे तो उन्हें उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाएगा और सारे टीचर के सामने और टिकने एक मीटिंग होगी और उन्हें उनके लिए कुछ फाइनल होगा और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो ये बात आप उनको बता दीजिए अगर वो दूसरी शरारत करें तो हम देख लेंगे क्या उनका होता है जी जी जी मेम वो और एक पूछना था कि अगर वो बच्चे कुछ क्लास में ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे है शरारत कर रहे हैं जी जी जी जी ये अच्छा होगा और कल हम टीचर्स भी इस बारे में एक मीटिंग रख लेंगे और बात कर लेंगे अभी के लिए मैं रखती हूँ जी